مذہبی طریقے کے گانے اکثر ایک مذہبی روحانیت کو انتقال دینے تعلیم دینے اس کی تعریف کر نے کے مقاصد رکھتے ہیں یہ گانے مختلف مذاہب اور قدرتی روایات کی تعبیر کرتے ہیں بہترین گانے کا انتخاب کرنا واقعی ترجیحات پر منحصر ہوتا ہے لیکن ایک گانا جو عموماََ مختلف لوگوں کو پسند آتا ہے ایک پیغامی گانا ہے جو امن و یکسانیت اور دنیا کی بہتری کی خواہش کو اظہار کرتا ہے یہ گانا جنون لینن کی صدائی قوت اور اس کی موسیقی کی شگفت انگیزی کی بنا پر مشہور ہوا ہے موسیقی دونوں ہی قوی ہیں اور اس نے دنیا بھر میں اثر انداز کیا ہے یہ گانا مواصلاتی طور پر اہم پیغامات منتقل کرتا ہے جو آج بھی موجود ہے